दा मा मा बुंग्रोगोन फास्टआव बुं स्टाट खालामबाय आं मैगं मैद्रु संना मोजां मोनो मानोना मैगंखौ फास्टआवनो खानानै लाबोग्रोनांगो खानानै लाबोनानै सुना लानांगौ सुनानै बाय मिडियाम साइसनि हानानै लानांगो हानानै साराइखौ गुदुं खालामनांगौ गुदुं खालामनानै मा होनो थाव होनांगो थाव होनानै बेयाव मैगंखौ होनांगो होनानै रेबहोना लाग्रोनांगो मोजाङै रेबहोना लानानै दै होनानै गोबाव संनांगौ गोबाव संबा मेगं मैद्रुआ मोजां जायो आरो जानो गोथाव जायो बिनि उनाव मोनहां मोनहां जाबाथाय दुन्दिया होनांगौ बिनिफ्राय आरो मोनबाथाय बिखौ खांनानै दोन्नांगौ आरो जोंनि बर'फोरा खारै मैगं सङो लाइ लाफा थुनथुनि बायदिसिना मैगं खाथिंनानै सङो बेफोरबायदि संनानो संनायखौबो सुग्रोनानै लाग्रोनांगो गासैखौबो मोजाङै सुजोबना लानांगो सुजोबना लानानै जोङो मोनसे माबायाव थिखांना लानानै मोजाङै सुनागो सुनानै खानांगो फिसा फिसा एतथ गुन्दै हानांगौ हानानै जोङो मा होनो साराइखौ गुदुं खामनांगौ गुदुं खामना बेयाव थाव साव होनो नाङा बे मैगंखौ होनांगो बे मैगंखौ होनानै जोङो मा होनो खारै संख्रै होना खोबनानै रेबहोनांगौ मोजाङै खारै होनानै रेबहोनानै मैगङा रेबजोब्बा जोंहा बेयाव दै होनांगौ दै होनानै मोजाङै आरो गोदौहोफिन्नानै संनो नांगो मोजाङै गोदौनानै संनानै आरो बेयाव दुन्दिया होनांगो आरो नाफोर दङबा बेखौ मोजाङै थावदो एवनानै नाफोरखौ होनांगौ होमबानिया जोंनि बे खारथिंनाय खारै मैगङा मोजां जायो जानो आरो अमा बेदर आं अमा बेदर संना मोजां मोनो मानोना अमा बेदरखौ एसे रुग्रोना लानो नांगौ एसे रुनायनि उनाव अमा बेदरा थौ साफ्फानो सुयै दोरोमै फिसा फिसा हानानै लानांगौ लानानै मानोना साराइखौ गुदुं खालामदो खामनानै बेयाव पियास होनानै मस्ला मस्लि बायदिसिना सामब्राम हाइजें फालौ बायदिसिना देनानै होनानै मोजाङै एवना लानानै बेदरखौ होनांगौ बेदरखौ होनानै मोजाङै रुहाबनानै संनागौ खोबहाब खोबहाब एवनांगौ एवनानै उनाव दै होनांगौ दै होनानै मोजाङै मोननो होनांगौ बेदरखौ होमबानिया अमा बेदरा जानो गोथाव जायो आरो दुन्दिया मस्ला बेफोरखौ मोजाङै होनो नांगौ अमा बेदराव होमबानिया मोजां जायो जानो आरो अनला खारि अनला खारियाव जोंनि बर'नि मोजां मैगं गोथावसिन मैगं अनला खारि जों बर'फोरानो बांसिन सङो अनला खारिखौ दाउ अनला दाउ बेदर होनानैबो जाजायो बेदर होनानै जाजायो अनलायाव जेरै अनला खारैखो संनो हमायाव फास्टआवनो लाइ बिलाइ बुथुमना लाग्रोनांगोन लाइ लाइ अनला बेखौ जोङो मानो बर'फोरा गोदान मैगं बिलाइ ओंखारनाय लोगो लोगो लाइ बिलाइजों जायो लाइ अनला होन्नानै बुङो बेखो फास्टआवनो बिलाइखौ मोजां सुना लाबाय ओमफाय बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ लानानै उनाव माहोनो बेदरफोरखौ एवफ्रामना लानायनि उनाव जोङो मैगं बिलाइखौ होनांगो मैगं बिलाइखै होनानै खारै होनानै मैगं बिलाइखौ रुदब माबानांगौ खोबनानै एकदम एवफ्रामनांगौ मोजाङै बा खोबनानै खारैदो मोजाङै रेबहोना लानानै दै होनांगोन दै होनानै फालौ सामब्राम गासैखौबो होजोबनांगौ बेयाव होजोबनानै मा होनो बेदरखौ होनांगौ बेदरखौ होना गोबाव गोदौ होनांगौ गोबाव गोदौहोनायनि उनाव अनलानि अनला गुन्दैखौ जों दिंखियाव देना लानांगो माइरंखौ सुनानै मोजाङै दोनग्रोनांगो दोन्नानै अनलाखो जोङो दिंखियाव देनांगो दिंखियाव देनानै जिता बेदरा मोनगोन बेखौ मोन्नायनि मोनसे समय थायो जेरै जौ फन्द्र बिस मिनिटसो मोजां गोदौहोखानांगोन अनलानि बेदराव होनायखो फुनद्र बिस मिनिटसो मोजां गोदौहोनायनि उनाव जोङो अनला खारैखौ नायनांगोन बे बेदरा रुयदोंना रुयाखै ओमफाय बेदरा रुयदोबा जों बेयाव बै दिंखियाव देनानै लाबोनाय अन गुन्दैखौ बेयाव जों होनांगोन आरो होनानै जोङो नायनांगोन बेसां टाइम जादो बेसेबां जायाखै जोङो मोनदोना मोनाखै मोजाङै नायनांगोन मोजाङै नायनायनि उनाव बिखौ जोङो नायग्रोनांगोन मोनदोंना मोनाखै अनला बेसां गथा जादों बेसां गोबा जादों बेखौ गथाद्रायबो जानो मोजां नङा एसे बाय दैलावबो जानांगोन मिडियाम जानांगोन आरो होमबानिया जों जानो गोथाव जायो होमबानिया जोङो अन गुन्दैखो होखांनानै उनाव संख्रै खारै बिखौबो जोङो टेस्ट खालायना नायनानै जोङो खांनानै दोननो जायो आरो बिराथ गोथाव जायो आरो आरो सबाइ खारै सबाइ खारैआ जाबाय बर'फोरनि मैगं बियो खारैसो जायो दे बर'फोरा सबाइखो थाव जाया जोंनि बर'फोरा बर'फोरा जोंनिया खारैसो बांसिन सङो नालाय बांसिन मैगंखौनो बेनिफ्राय बेयाव सबाइयाव सबाइखौ मोजां सुना लाग्रोनांगो मोजाङै सुनानै बेखो फास्टआव बाय एव एवस्रोना लानांगौ सबाइखौ एवस्रोना लानानै दिंखियाव एसे फुनांगौ बिनि मैलाफोरखौ गारग्रोनांगो गारनानै मा होनो सबाइखौ गारनानै मोजाङै साखोन सिखोन खामनानै एसे मा होनो साराइआव दै होग्रोनानै बिखो खारै होना रेबहोग्रोनांगो खारै होना रेबनानै बियाव सामब्राम हाइजें आरो फालौखौ थाइसेफोर होनानै देनो नांगौ आरो देनानै सबाइखौ रेबखांनायनि उनाव दै होनांगो दै होनानै मा होनो मोजाङै संनांगौ गोदौनांगो ओमफ्राय बेयावबो बेदर होनो हायो सबाइ मैगङावबो बेदर होनो हायो बि बेदरखो जोङो दाउ बेदर जा अमा बेदर जा जिखि जाया जा बेयाव बेदरखौ होनो हायो आरो बे बेदरखौ जों एवनानै मोजाङै होनांगौ जा बायदि अनला खारि मेगं सङो बि बायदिनो सबाइ बिमाखौ मोजाङै संनांगो एकदम संबाथाय बिफोरबायदि मैगं जाफेरबा बर'फोरनि मेगंखौ जाफेरबा गुबुनि हारिफोराबो जानो लुगैलायनाय जायो आरो बेफोरबायदि संनांगौ आरो थास' बिथ्रि बर'नि मैगं थास' बिथ्रि थास' बिथ्रिखौ जोङो मा होनो दैसा जिं जिं थांनानै नायगिरनानै खानानै लायनांगौ बिखौ खाना लाबोनानै मा होनो खाना लाबोनानै बिखो जोङो मोजाङै सुनांगौ मोजाङै सुनानै जेरै अमा बेदर बांसिन अमा बेदर फोरानायदो जायो बर'फोरा आरो ना गोरान बेफोरजों जायो जेरै ना गोरानखौ सुनानै लागोन बा माबानानै लानानै दा थावदो एवग्रोना लागोन जोङो नाखो बा बेदररखो सब माबायाव होनो थास' बिथ्रियाव होनो अमा बेदरबा जों अमा बेदर गोरानखौ सुग्रोना लायो माबा एवग्रोना लायो एवखांनानै जोङो आमफाय थास' बिथ्रिखौ जों एवो एवनानै मोजाङै एवनानै बिखौ रेबबाथाय जोङो अमा बेदरखौ होनोसै बिखो होनानै एसे दै होनोसै दै होना फालौ हाइजें सामब्राम मस्ला बेफोरखौ होनोसै होनानै खोबहाब खोबहाब एवगोन एवनानै आरो उनाव दै बाइ होगोन दै होनानै उनाव दुन्दिया बायदिसिनाफोरखो जोङो होगोन होनानै गोबाव संनानै बिखो नायसिगोन आरो होमबानिया जोङो बे जुदि जाबाय मोनबाय जुदि होमबाना जों खांनानै दोनगोन आरो आरो जोङो जोंफोरथ' आरो नानि ना गोराननि बाथोनफोरखौ जाखायो जेरै ना गोरानखौ फालौ बाथोन देयो फुङाव माहोनो खाम दैसोमफोरजों जायो जोंनिया बेफोरबायदिनो आरो संनाय खुरनाया बिफोरबायदिनो जालाङो आरो जोंनियाव मा होनो बांसिनानो आलासि उलासि फैबा सबाइ खारै बेदर बेफोरखौ संनानै जों बिराथ मोजां मोनो आरो आरो जोंनिया मा होनो मा होनो बेखो आलासि फैबाथाय अमा बेदरखौ संग्रोखायो आमफाय अमा बेदर संनानै आरो बेयाव होनाय जायो मा होनो आलासिनो आरो जों बांसिनानो बेदर संनानै अमा बेदर संनानै मोजां मोनो आरो आरो ना जोंनियाथ' नाफोरखौ मा होनो मेस्था मोखै बिफोरदो संनानै जायो जेरै नाखौ जों लाबबाय लाबोनानै सुनांगो सुनानै मोजाङै एवनांगौ एवनानै मा होनो बोथोराव दा बैसागोनिफ्राय जोंनिया मेस्था ओंख्रि गोखै ओंखारसिगोन मेस्था गोखैखौ जागोन गोखादो जागोन जेरै मेस्था गोखैखौ जोङो नाखौ एवना लानानै दै होगोन दै होनानै बिराथ गोबाव गोदौहोगोन गोदौहोनानै गोदौहोनानै जोङो नाखौ मोजाङै मोन्नायनि उनाव मेस्था बिलाइखौ गारनानै होगोन मेस्था बिलाइखौ गारनानै होनायनि उनाव जोङो मा होनो मेस्था बिलाइखौ गारनानै होगोन होनानै गोबाव संहोगोन गोबाव संनायनि उनाव जोंहा दा मा होनो मोन्नायखौ नायगो जों मोन्नायखौ नायना बेफोरबायदिनो बर'नि मेस्था मोखैखौबो जायो आरो ओमफाय मेस्था गोखाया मेस्था गोखाखौ जों खारै जायो बर'फोरा मानो होनबा बिखौ मा होनो ना नाखो मोजाङै एवनानै लाग्रोयो एवनानै लानानै बे मेस्था गोखाखौ जों खारै होना रेबहोग्रोयो खारै होना रेबहोग्रोनानै जोङो मोजाङै माबाना लायो मेस्था बिलाइखौ एकदम मोजां साफायैनोनो मोजां माबा खालामनानै खारै होना साराइ गुदुङाव होनानै खारै होनानै रेबहोना लाग्रोयो रेबहोना लानानै जोङो उनाव मोजां रेब्बाथाय बियावबो सामब्राम बिनिफ्राय हाइजें ओमफाय फालौ बिदि देना होयो मोनसे मोननै होनानै जोङो बिखौ मा होनो दै होयो रेबखांनायनि उनाव दै होयो दै होनानै जों बाय मोजाङै संना सं गोबाव सङो गोबाव संनायनि उनाव नाखौ होयो उनाव नाखौ होनानै बिराथ गोबाव बिस बिस मिनिटसो सम जों ना मोनहोनायनि गोदौहोयो आरो गोदौहोनानै जों सङो बिफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि संखायो बर'फोरा आरो मा होनो बर'फोरनि संनाय खुरनाया बुंस'हायै दोङो जोंनि नौ जेरै बै माबायाव मा होनो ओंखाम गोरलै जानाय जायो नौवा होन्ना बुङो ओंखाम गोरलै जानाय आघोन मासाव जायो बर'फोरनि बेयाव जोंहा जेरै खाम गोरलै जानायाव अनला ओंख्रि सङो बेफोर बिराथ गोबाव नांगो संनो गोथाव जायो आरो मा होनो नवायाव जोंनिया जेरै मा होनो ओंखाम गोरलै जानायफ्रा सेभेन हानद्रेड आंनि बुंनाया एसेनोसै बेफोरबायदिनो गोबां र' बिफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जानाय जायो आरो जोंनि बर'फोरनि गासैबो बाथ्राखौ बुंनानै बुंस'नो हाया दिनै एसेआवनो फोजोबनोसै आरो